सारें हां चैलेंजिंग रैसेपी ही जिसलै में कोड़े करेले बनाए हे यानि बिट्टर गार्ड कोडे करेले बनाए हे ते रैसपियां मैं बड़ियां सुनी दियां हियां कोई आक्खे इ'यां बनाने कोई इ'यां आक्खे ते लेकिन जिसलै मैं भरियै कोड़े करेले बनाए हे ते डर बी बड़ा हा दिलै बिच्च कि पसेंद आने कुसे गी नेईं आने ते मेरे आस्तै ओह् थोड़ा मुश्कल हा उस बेल्लै लेकिन जिसलै में बनाए हे मेरे सोरे साहब होरें बड़ी तारीफ कीती ही ते बाकी इ'यां मिगी बड़े अच्छे लग्गे हे मिकी अच्छा लग्गेया हा इस गल्ल दा कि जेह्ड़ी मैं मुश्कल कन्नै चीज बनाई इन्नी मैहनत कन्नै सारें गी पसंद आई